इक बारी मीं गेई ही अपनी स्हेली कन्नै पैंट लैन ते उद्धर उन्न मिगी दो पैंटा दस्सियां ओह् में कंफीउजन होई मिगी पता नी चलेआ में केह्ड़ी पैंट लैं ते में स्हेली अपनी दे आखने पर लेई लेई पैंट ओह् मिगी ऐनी पसंद आई पर मेरी स्हेली गी पसंद आई फिर घर गेई ते ओह् पैंट मिगी थोह्ड़ी टाईट आई कन्नै ओह् थोह्ड़ी खुल्ली जैदा शैल बी निं लग्गा दी ही मिगी ते जेह्ड़ा मेरा टॉप हा ओह्दे कन्नै ओह् इन्नी जचा दी बी ऐनी ही कन्नै उस्सी टोक्क निकलियां फिर में दुकान उप्पर दवारा गेई फिर मिगी कोई चीज़ पसंद निं उद्धर पैंट कोई शैल बी नेईं ऐ ही इन्नी जैदा मतलब कि सारियां खुल्लियां खुल्लियां पैंटां फिर में कोई टॉप दिक्खेआ फिर ओह् ओह् बी मिलिया